हे देखिऔ हमरा इलाकामे बहुत सुविधा छै जे कतहुँ मतलब सुपौले जेबय सहरसे जेबय कि परसौनिये जेबय कि पूजे पाठ करयलऽ जेबय कि कोनो मंदिले जेबय लेकिन बहुत सुविधा छै गाड़ीके मगर टेम्पुए हे वएह रिक्शे हे वएह बैट्रिकवला गाड़ी हे वएह जाहिसँ मन भेल ओहिसँ से चलि जाइत छै लेकिन बहुत सुविधा छै हमरा अथीमे लेकिन परसौनिये चलि गेलहुँ तऽ हे वएह या ओतऽ गेल ओतऽ गेल जएह भेल सएह अपन जथीसे मन भेल ताहिसँ चलि जाइ छै की करतय सुविधे छै ताहियो दस टका भाड़ा लय छै टेम्पु वाला एतयसँ सुखपुर गेलहुँ सुखपुरसे ओतय बाजार पर गेलहुँ दस टका लेलक भाड़ा अपन चलि गेलहुँ चलि एलहुँ बहुत सस्ता छै सुविधा छै हमरा सुपौले कि ओतय परसौनिये कतहुँ गेल